हैलो तुस कुद्धरा दा बोल्ला दे इत्थां आयुर्वेदिक सैंटर दा बोल्ला दे अच्छा अंऊ यरो चक्कर लानै गी आये दे हे सूला पार्क ते फिर चक्कर लाना होऐ तां बड़ी पीड़ होआ दी आं तुस रियासी जाना अच्छा आं तां औना दस्सनै ई बा तुस आये दे रुट्टी खानै गी आं दिक्खने आं भला करने आं कोशिश भला मत दो बजे तगर पुज्जी जाह्चै अंजी आं ठीक ऐ दिक्खनै आं मत दो बजे तगर पुज्जी जाह्चै बा उठी निं होयो जायो निं उठी ठीक ऐ ठीक ऐ आइया